ہیلو سر آپ سوئگی سے بات کر رہے ہیں سر میں نے ابھی آڈر کرا تھا کھانا جو مجھے ابھی جسٹ پہلے ہی ریسیو ہُوا ہے وہ کھانا ایک تو کھانے کی حالت میں نہیں ہے اور بدبُو آ رہی ہے اور جس سے کہ اُس کو کھا کے کسی کا بھی پیٹ خراب اور طبیعت خراب ہو سکتی ہے اور سوئگی والا جو ڈلیوری والا آیا تھا اُس سے بھی میں رابطہ کرنا چاہ رہا ہوں بٹ وہ بات نہیں کر رہا ہے ایک تو فون نہیں اُٹھا رہا اُوپر سے بد تمیزی سے جب فون اُٹھایا تو بد تمیزی سے بات کر رہا ہے اِسی وجہ سے میں آپ کو کونٹیکٹ کر رہا ہوں تو یہ کھانا جو ہے کسی بھی حالت میں کھانے کے لائق نہیں ہے اِس کو اگر آپ پاسبیل ہو تو آپ چینج کرا دیجیے یا پھر اِس کا جو ہے اِس کے علاوہ کوئی اور کھانا دے دیجیے اگر ایسے ہی آپ کسی اور کو بھیجو گے تو اِس سے آپ کی کمپنی پہ بھی نام خراب ہو گا اور لوگوں کا بھی نام خراب ہو گا جس سے کہ آپ کو دقت پرابلم ہو گی آگے چل کے تو یہ سر مسئلہ یہی ہے کہ آپ اِس کو چینج کروا دیجیے اصل نیا کوئی کھانا اِس کے علاوہ بدلوا کے بھجوا دیجیے ٹھیک ہے تھینک یو